जय झूलेलाल जीअं त मूंखे केक ठाहिण में तकलीफ़ थी हुइ ऐं केक में हीअं हुयो के स्पंज घटि हुयो हुनमें सोडा बेकिंग पाउडर थोरो घटि हो हिन हिसाब सां वरी करे करे सिखी करे सिखियासीं त वरी सुठो ठहियो हुहो इन हिसाब सां सिखण प्रैक्टिकल थियण जाम जरूरी आहे सिखण सां ई अनुभव इंदो आहे मां नैक्स्ट टाइम ठाहियो त सुठो ठहियो मां वरी नैक्स्ट टाइम ठाहियो त सुठो ठहियो